औ फंबाय हाब नैलै माबायाव माइ गायनायाव दंलाबामोन माथो जाथारा सान्दुंआबो फाथो फोनायफोराबो हनैलै माबा गोमो गोमोसो जालाजोबबाय मा जाबावनांगौथाय अखाबो गैया माबो गैया अ'लै नोंनालाय बोरै जाखो फाथोआ होद कइ बिघा फोआमोन नोंलाय ए बेल' होमबालाय मैगं जानायावनो थांजोबगोन माथो नोंना होद देरस' बिघा फोदोंमोनलै फाथोखौ फाननानै जानो होननानै हनै अ लस जाबायना माने गोमो गोमो जाबाय बस्तुवा है नोंना उल्थासो होद ओम बेनोथ'लै माइयाथ' फोबाय फोनायालाय माबाखौ माइज्लिखौ ओमफ्राय फाथोखौसो सिन्ता जाना दं एथ' बुरजा फोबायबोना अखा हाबानो जाथारबायमोनलै दाखालि मैगं एसे एसे गेजेर गेजेराव फुख'नानै मैगं फाननानै मोनजाबाय दस बिस हाजारसो बेनोसै

हाब सिन्था गैया जायो नामाब्रा जेरैबो सिन्था बेखौनो एथ बुरजा लस जाबाथाय लस जाजोबबायना नोंहालाय खुसि मोनदों एसेल' फोनायखाय होम बेनोथ'लै मा खालामबावनांगौथाय माबा सरखारनावसो एसे दरखास्थ हैलाबायनोसै नामाथाय कमपेनसेसन बिहैलाबायनोसै नामाथाय होम होद जाथारगोन जाथारगोन दे आं जिखुनु दा बेलासियाव खबर लानानै दा नोंनोबो खबर हरगोन दे एसे दिपार्तमेन्ताव मा मा हरो मुलैसो हरो ना पाम्प मेचिन हरो दै सारनो होम औ औ औ औ औ बेनो बेनो दे होमबालाय नोंथां आं दा औ जाखांबाय जाखांनायालाय आं दा बेलासियाव खबर लाना नोंनो खोनथाहरफिननोसै औ औ औ दे दे दे